सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू ॿियनि सां गॾु ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे पंहिंजा बि वर्डसि यूस करे छॾींदा आहिनि जीअं मां असां हिते सूरत में रहंदा आहियूं त हिते गुजराती इलाही आई त हुननि जी भाषा ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे असां थोरा गुजराती बि वर्डसि जीअं गांव आहे त गामड़ो चवंदा आहिनि या ईअं उन्हनि सां गॾु ॻाल्हाइण ॻाल्हाइण में वापरींदा आहियूं कुझु कुझु शब्द असां सिंधी बि ॻाल्हाईंदा आहियूं न सम्झ में ईंदी आहे विच में ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे नथा सम्झनि त पंहिंजो जेका तकिया कलाम आहिनि मूआ ॿुधी छो न थो या हेॾांहं अचि तूं हुते वञे कान थो होधी हुन पासे आहे वञी हुन पासे सनानु करे अचि हीअं करे थोरा थोरा या सम्झनि नथा साम्हूं वारा त तव्हां हुन खे थोरा हुननि जा वर्डसि शब्द बि अंदरि मिक्स करे ॻाल्हाइणो पवंदो आहे हाणे हींअर थोरा साल थी विया आहिनि गुजरात में असांखे आहे त थोरी गुजराती असां बि सिखी विया आहियूं असां असांजा पासे वारनि में या असां जेका बि ॻाल्हियूं करऊं ता रोज़ु मिलूं ता उन्हनि खे असांजा शब्द बि ख़बरु पइजी वई आहे त हेतिरी थोरो उन्हनि जी भाषा थोरी असांजी भाषा ईअं मिक्स करे ॻाल्हाए करे जीअं साम्हूं वारो सम्झी सघे हीअं ई ॻाल्हाईंदा आहियूं